ہاں لائبریریز تو بہت جاتا ہوں ایک بار غالب اکیڈمی بھی گیا تھا اور دیوبند بھی جاتا رہتا ہوں لائبریری سے مجھے بہت محبت ہے چونکہ وہاں بہت سی کتابیں ہوتی ہے پڑھنے کو ملتا ہے اس سے جانکاریاں ہوتی ہیں اس لیے کئی لائبریریاں گیا پڑھا اور میرے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھا ہوں کہ میں خالی وقت مل جاتا ہے تو اپنا گھر میں ہی بیٹھ کے مطالعہ کر لیتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کی ایک اچھی سی بڑی سی لائبریری بنائیں ساری کتابیں ہم رکھیں تو جس کتاب کی ضرورت ہو ہم کو کہیں جانا نہ پڑے ڈسٹرپ نہ ہوں وہ ٹائم بچ جائے ہم اپنے گھر میں رہ کر جو کتابیں جس ٹائم ٹائم ملے گا ہم اپنا لائبریری جا کے اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں اس سے ہمارا ٹائم بھی بچت ہوگا اور جانکاری بھی ہوگی